हॅलो सर यें कंप्युटर टॅक्नीशन तूं म्हज्या फ्रेंडा तुजो नंबर दिल्लो सर तेका लागोन मातशें म्हजो पीसी खबर ना सर कितें जालें मातशें लॅक जाता हेचो हय हायें एस्केप बटन हय एन एस के बटन बी मारल्यार वचना सर कितलो लॅक जाता सर कितें करूं ना ना ओके ट्राय कोत्ता सर

ओके

ओके सर किद्याचेर दोरू जाय सर ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके सर म्हळ्यार सेपरेट आनी येवपाक नाका न्हू तुजें इन पर्सन तरी तरी तरी लॅक जाल्यार यो न्हू ओके हें आसा ते शॉप शॉप सर थंय गार्डन ओके ओके ओके ओके सर ओके ओके हांव ट्राय कोत्ता सर मागीर कित्याक म्हजे भावान पासून चोड एप्स इंस्टॉल केला दिसता म्हाका म्हज्या लॅपटॉपाचेर ते गेम्स बी डावनलोड कोत्ता तो

हय वय ओके ओके ते सॉफ्टवॅर बी

ओके ओके सर हांव आतां ट्राय मारता मातशें थोडो टायम दी म्हाका सर ओके या हिस्टा मारला सर आतां हांयें चोया किदें जाता तें मातशें म्हजो ओल्डूय मॉडल सर कितें प्रिफ प्रेफरेबली कितें तुजें सजेशन बी आहा जाल्यार जर तरी पूण जायना जाल्यार कितें दिसता तुका खंयचो घेवपाक आं विंडो नायन दिसता लॅनोव ओके अपडेट करून चोव न्हू ओके सर हांव तुका

ओके ओके सर हांव आतां ट्राय कोत्ता आनी बेगीन फोन मारता तोरी तुका ओके थँक्यू सर या बाय